जी नमस्ते मैम मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ जी जी कैसे खिलौने चाहिए बता दिए हाँ मैं तो मेरे यहाँ लकड़ी के प्लाश्टिक के कपड़े के हर तरह के खिलौने हैं आपको जैसी वैराईटी के चाहिए वैसे खिलौने मिल जाएँगे ना देखिए ना

हाँ तो हमारे यहाँ लकड़ी के हाथी लकड़ी का घोडा लकड़ी का वह जो चलाने वाला होता है वह जैसे हर तरह के खिलौने हैं आपको जैसे चाहिए वैसे मिल सकते हैं हाँ हाँ हमारी दुकान पर प्लाश्टिक के खिलौने हैं और क्या नाम है भी नहीं है अच्छी क्वालिटी के भी हैं आप एक बार आकर हमारे दुकान पर देख लीजिये और अच्छा लगे तो आप ज़रूर खरीद ले

हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा हमारी दुकान पर

नहीं तो आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा और अच्छी ज़्यादा दाम भी नहीं रहेगा अच्छी कौन से में अच्छी क्वालिटी का खिलौना हमारे यहाँ दुकान में उपलब्ध है हाँ हाँ लकड़ी के गुम्बे का सौ रुपये है और हाथी का दो सौ रुपये है

हमारी दुकान पर कहूँ तो चिड़िया और यह तोता और क्योंकि हर तरह के खिलौने मिलेंगे पचास घूघना दस बीस पचास जैसे कु जैसा आपको पसंद आएगा आप ले सकती हैं दस बीस से इस्टार्ट हैं

नहीं नहीं तो ऊंट हिसाब लिया था पचास रुपये में चालीस रुपये में आपको अच्छी क्वालिटी का खिलौना मिल जाएगा मेरे पास और बच्चों के लिए खेलने वाली गाड़ी भी है बैट बाल प्लाश्टिक का है लकड़ी का है और बैटिंग करनी है और जैसे तमाम प्रकार कि खिलौने हैं और घर भी बना हुआ है जैसे बच्चों को लगे कि छोटा सा घर है जिसे जैसा खेलना हो क्रिकेट का सारा सामान है आइडी बची है तो उनके लिये गुड़िया भी है पस्टिक की ठीक है हमको आप एक बार ज़रूर आकर हमारे यहाँ टाइम पास करिए ठीक है ना धन्यवाद ठीक है ठीक है धन्यवाद